हँ हम आदर्श बाजि रहल छी सर अहाँ प्रणाम सर हँ सर आइ कोन काज लागि गेलै सर कनी तबियत खराब भऽ गेल छै हँ सर ई बात तऽ सहिए बाजि रहल छी अहाँ हाँ सर लेकिन फॉर्म कबतक भरेतै सर

हमरा लेट लागतै सर फॉर्म भरैमे की सब करऽ पड़तै सर कहिऔ ने आधारकार्ड आओर

आ मोबाइलो नम्बरके काज पड़तै सर हुँ आओर सर इसकुलेमे छै ने इसकुलेमे फॉर्म तार्म भरल जेतै

सर शुल्क जमा भऽ जेतै ओहिमे कोनो दिक्कत नहि हेतै कोशिश करबै सर कहुना कऽ ने सर एना कोना हेतै सर शुल्क भरैमे कोनो दिक्कत नहि हेतै ई बारहके बादे भरबै तऽ सर अहाँ हमरा बारह तारीखके आबैमे दिक्कत छै तऽ हम कते बजे तक बारह तारीखके भरि सकै छी आ शुल्क अहाँ लेबे करबै अहाँ बारहके शुल्क शुल्क अहाँ बता सकै छिए तेरह सओ साठि रुपैआ हुँ बहुत कऽ देलखिन फॉर्मो भरैमे एनामे तऽ अहाँसभ लेकिन विद्याके मन्दिरमे अहाँ सब ई काज करै छिए तऽ ठीक छै सर राखै छिए सर हम कॉल करब अहाँके ठीक छै सर